ارے ڈرائیور صاحب کہاں لا کے پھنسا دیے آپ نے میرا انٹرویو ہے مجھے پہنچنا ہے ہر حال میں پہنچنا ہے بیس منٹ میں آپ دیکھو کتنی لمبی ٹرافک ہے پورا ہائی وے جام ہے اب میں کیسے پہنچوں گا اپنے مقام پر ارے ڈرائیور صاحب کیا بات کرتے ہو آپ بھی کہاں پہنچا پاؤگے آپ دیکھو ایسے کہاں پہنچ پائیں گے آپن کتنی لمبی ٹرافک ہے ایسے نکلنے میں تو کم سے کم ایک دو گھنٹے چلے جائیں گے مجھے او میرا انٹرویو ہے بیس منٹ کے اندر او مجھے پہنچنا ہے میں تو کہتا ہوں آپ نا دوسرے راستے سے چلیے ہاں ہاں دوسرے راستے سے ادھر سے شاید میں دو مرتبہ جا چکا ہوں ادھر رائٹ سائڈ سے ہائی وے کے نیچے سے آپ ادھر سے لے لیجیے بائیں ٹھیک ہے ہاں ہاں موڑ لیجیے گاڑی ادھر سے نکل چلیے آپ نہیں نہیں رائٹ سائڈ سے دو رستے ہیں آپ کو جو سیدھا رستہ گیا ہے آپ کو وہ والے رستے پہ چلنا ہے وہ اس سے میں کم سے کم دو مرتبہ جا چکا ہوں ادھر سے نزدیک پڑے گا بلکہ مجھے میں پندرہ منٹ میں بھی ہو سکتا ہے پہنچ جاؤں اگر آپ نے ادھر سے لے لیے تو ہاں ہاں ہاں ڈرائیو صاحب ہاں تو پھر ایسے نکل چلیے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ڈرائیور صاحب ہاں ہاں ہاں ادھر سے نکل چلیے موڑیے گاڑی ارے ویٹ کس چیز کا کر رہے ہیں دیکھ لیے انیس منٹ بچا ہے خالی میرے پاس اب نہیں نکلیں گے تو پھر کب نکلیں گے آپ ارے نکل چلیے سر ارے آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں نہیں نکل پائیں گے ہم لوگ آپ بول رہے ہیں نکل جائیں گے نکل جائیں گے کیسے نکل جائیں گے آپ ہی بتا دیجیے اتنی لمبی ٹرافک ہے کم سے کم سو گاڑی ہوں گی بیچ میں آپ نیچے سے لے کیوں نہیں لے لے ہیں آسانی سے نکل بھی جائیں گے ہم لوگ ارے موڑ رہے ہیں کہ نہیں آپ بتائیے چلیے اچھا موڑیے پہنچنا ہے مجھے سر انٹرویو میرا خراب ہو جائے گا پھر انٹرویو نہیں ہو پائے غا پھر مجھے دوسری جگہ ٹرائی کرنا پڑے گا ہاں سر ہاں ڈرائیور صاحب ہاں چلیے چلیے موڑ لیجیے ٹھیک ہے ہاں یہ رائٹ سائڈ والا سیدھا رستہ جو گیا ہے آپ کو یہیں سے نکلنا ہیں آپ دس منٹ میں مجھے دس پندرہ منٹ میں پہنچا دیں گے اور آپ اپنی جگہ پہ چلے جانا جہاں آپ کو جانے کا ہے ٹھیک ہے ہاں موڑیے موڑیے میں رستہ بتاتا ہوں آپ کو ہوں ہاں یہ والا یہ والا رستہ اسے سیدھا نکلیں گے تھوڑا سا کچی سڑک آئے گی اس کے بعد سیدھا ایک دم پکی سڑک ہے آپ ادھر سے نکل جائیں گے ہاں ہاں سیدھا ایک دم چلیے بتاتا ہوں میں چلتے رہیے چلتے رہیے ہاں ڈرائیو صاحب ہاں ہاں یہ والا رستہ ہے ہاں میں نے کہا نا یہ رستہ ہے آپ گھبرائیے نہ چلیے میں چل رہا ہوں آپ کے ساتھ میں نا میں بیٹھا ہوں میرا مجھے بھی جانا ہے کہیں انٹرویو کے لیے پہنچنا ہے ایک دم ارجنٹ دس منٹ اب بچ رہے ہیں خالی ہاں ہاں چلتے رہیے میں بتا دوں گا آپ کو کہاں سے آپ کو ٹرن لینا ہے ہاں ہاں بس بس بس بس یہاں سے آپ لیفٹ لیفٹ لیفٹ رائٹ پہ لیفٹ پہ چلیے ایک دم سیدھا آپن پہنچ جائیں گے ایکدم آرام سے ہاں ہاں چلتے رہیے ہاں یہاں سے رائٹ لیجیے آپ رائٹ لیجیے ہاں چلیے ہاں ڈرائیور صاحب چلیے ہاں ہاں ہاں ہاں یہاں سے ایک بار اور لیفٹ لے لیجیے آپ اور سیدھا ایکدم سامنے جو بلڈنگ دکھ رہی ہے وہیں میرا آفس ہے وہیں انٹرویو ہے ہمارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر چلیے چلیے ہاں ہاں پہنچ گئے پہنچ گئے